جی ہاں فیوزن کھانا پکانے کا تجربہ کرنا بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے مختلف ثقافت کی روایت کے عناصر جیسے کہ مسالے مسروف اور طرز ترکیب کو ملا کر نئے اور مترک ذائقے کا مخلوط بنا سکتے ہیں ایک مثال کے طور پر آپ چائنیم اور مکسیکن کھانوں کے عناصر کو ملا کر ایک مزیدار وہ کیکوس تیار کر سکتے ہیں اس میں تندوری مسالے اور آیوکوڈ سوس کی مکمل تلافی ہو سکتی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور کھانے والے دلچسپی سے کھاتے ہیں اس کا ذائقہ عمدہ ہوتا ہے